अठावीह नवंबर ॿ हज़ार पंज पंद्रहं अक्टूबर ॿ हज़ार चारि छावीह नवंबर ॿ हज़ार पंज ॿारहीं दिसंबर ॿ हज़ार छह छवीह नवंबर ॿ हज़ार सत